जी हाँ जयपुर ज़िले में उल्लेखनीय स्थल और पर्यटन आकर्षक हैं जो कि लोगों को दिलचस्प बनाते हैं जैसे कि नाइट लाइफ सीन अम्बर पैलेस सिटी पैलेस आदि इनको लोगों को देखना चाहिए और उनका आनंद लेना चाहिए